हाँ कृष्णा से बात हो रही है मेरी हाँ कृष्णा मैं तुम्हारा मैनेजर बोल रहा हूँ मुझे तुमसे बात करनी थी कुछ काम के बारे में तो असल में ये है बात की अपन की कंपनी जो है वो इस महीने के एंड में एक गेम लॉन्च करने वाली है तो तुमको ये बात बाकी एम्प्लॉइज़ से करनी है कि गेम को प्रमोट करें और थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा काम करना है कि हाँ तो उसका उनको एक्स्ट्रा चार्ज कंपनी पे कर कर देगी

हाँ हाँ इसी महीने करने हैं आखिरी टाइम पे थोड़ा सा शायद एक हफ्ते बाद ही गेम लाॅन्ज हो जाएगा एंड तक में तो अपन को हाँ मैं हाँ मैं उसके बारे में देखता हूँ ऊपर से और बात करके मैं बताता हूँ कि अगर अपन को नए एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो अपन लाेग वो भी हायर कर लेंगे लेकिन आप ये सब इंस्ट्रक्शन पहुँचा देना जो अभी अपने करेंटली एम्प्लॉइज़ हैं ना उन तक क्योंकि आपको अगर काम करना है और आपको उसका एक्स्ट्रा चार्ज मिलेगा कंपनी उसका चार्ज आपको पे करेगी दिन का तो आपको थोड़ा सा उसके लिए सैलरी में भी पैसा उसका प्लस होगा आपका तो आप आप करोगे तो आपको भी कुछ उसका वो मिल जाएगा कि हाँ प्रोफिट मिल जाएगा कि जित्न्ने भी एंम्प्लॉइज़ करेंगे उसका प्रमोशन वगैरह रिव्यू करवाएंगे गेम का नहीं तो कहना कि प्रमोशन उसका होगा जिसका काम सबसे अच्छा होगा जिसको सबसे ज़्यादा जो रिव्यू निकलवाएगा कस्टमर से पब्लिक से और जिसके कारण सबसे ज़्यादा डाउनलोड्स बढ़ेंगे और अपना गेम जिसके कारण जो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कस्टमर से डील करेगा उसका प्रमोशन होएगा बस होएगा दो तीन ही लोगों का सब लोगों का नहीं होएगा वो तो अब सबके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कितना अच्छा काम करता है उसके कारण फिर होएगा प्रमोशन उनको आप बता देना कि वो भी रैंकिंग वाइज़ होगा तीन लोगों का हो सकता है प्रमोशन होए और वो जो जितना अच्छा काम करेगा उस हिसाब से होगा सैलरी आपको मिलेगी आठ परसेंट प्लस होके जो उनकी करेंट सैलरी है उस पे आठ परसेंट प्लस होके सैलरी मिलेगी पर डे की हाँ तो हाँ दिसंबर महीने में है ये ये हो जाएगा शायद मैं आपको डेट भी बता देता हूँ अगर तो थर्टीन दिसंबर तक के हो जाएगा गेम वो आपका अपन का लॉन्च तो आप अपन को इससे थोड़ा सा पहेले ही काम चालू करना है अपने एम्प्लॉइज़ काे बोल के तैयार रखना है पहले ही कि एकदम एंड एंड मोमेंट में कुछ गलती ना हो इनकी तरफ से

जी तो आप एक मीटिंग एक काम करिए अरेंज करवा दीजिए आप अपने हिसाब से देख लेना एम्प्लॉइज़ काे कल तक के बोल देना कि कल मीटिंग रहेगी तो इतने बजे से बारह बजे से मीटिंग करवा देंगे तो मैं सबसे बात कर लूँगा पर्सनली मीटिंग में ही और किसी को कोई डाउट वी होगा तो मैं भी उसके बारे में भी समझा दूँगा ऑनलाइन रख लेते हैं कोई दिक्कत होएगी किसी को तो वो घर से भी अटेंड कर सके और कहीं और से भी अगर अटेंड करना चाहता ऑफिस नहीं आ रहा है तो बाहर से भी अटेंड कर सके तो उससे क्या सब लोग अटेंड कर सकते हैं और जो आप बोल रहे हैं कि एम्प्लाॅइज़ की अगर कम हैं अभी और थोड़ी ज़रूरत है तो आप हायरिंग वगैरह के लिए भी चालू कर दीजिए अभी तो कुछ एम्प्लॉइज़ अपन लोग हायर कर लेंगे जिसके कारण अपन का अभी काम जो होना है उसमें दिक्कत ना आए कोई और वो काम भी हो जाए अपना जी ठीक